हँ हम रिले दौड़ दौड़ल छलहुॅं आओर दू हजार पन्द्रहमे अपन दरभंगा जिला सँ गेल रहुॅं मुंगेर आओर मुंगेरमे हम अपन चारि सए मीटरके रिले रेस तेसर जगह हासिल केने रहुॅं जाहिमे हमरा बहुत किछु सीखबाक भेटल छल आओर साथ साथ हमरा पास कोच नहि छलथि हमर एक शिक्षक नहि छलथि अगर शिक्षक रहितैथि तऽ हम प्रथम प्लेस या दूसरा प्लेस हम जरूर अपना जिला के दैतिए लेकिन ओहिमे हमरा बहुत किछु देखैयोके भेटल आओर सीखैयोके भेटल जहाँ तक सीखैके ई चीज भेटल जे बहुत सारा बच्चाके बीचमे रनिंग केना क्लीयर कयल जाइ छै केना दौड़ल जाइ छै आओर साथमे केना ग्राउंड होइ छै ग्राउंडके केना चारि सए मीटरके चारि सए मीटरके ट्रैक परमे केना भागल जाइ छै पहिले ओकर स्पीड की होबऽ के चाही आखिरे मे स्पीड की हेबऽ के चाही इसब चीज हमरा ओतऽ सीखै के भेटल साथ मे हम जहन रनिंग करै छलहुॅं तऽ बहुत सारी चीज जेनाकि बॉडीके स्टेमिना होइ छै रनिंगके स्टेप होइ छै इसब सारी चीज के हमरा ओतऽ अनुभव भेटल आओर अगर हमरा पास कोच रहितै हमरा सीखेनिहार रहितैथ तऽ हम ओहिसँ बहुत ऊपर जइतहुॅं लेकिन दुर्भाग्य छल हमरा साथ जे हमरा नहि कोनो कोच छलथि नहि हमरा साथ केओ सीखेनिहार छलथि तऽ जे जेनाही भेल हमरा ओनाही ओहि हिसाब सऽ हम अपन तैयारी केलहुॅं आओर तैयारी कए कऽ गेलहुॅं ओकरा बाद विभिन्न तरह सँ हम अपन आर्मिओ शके रेस कंप्लीट केलहुॅं कतेको जगह तऽ ओहैयोमे हमरा बहुत सारा एहि चीजके अनुभव भेटल लेकिन एक चीज हमरा देखैक भेटल जे अगर सही उम्रमे सही डाइरेक्शनसँ एगो अगर कोच भेटय तऽ बच्चा बहुत ऊपर तक जा सकैया साथमे इसकुलो सऽ अगर बच्चा तैयारी करऽ इसकुल ही सँ अगर एहन कोच भेटल रहितैथ एहन शिक्षक भेटल रहितैथ तऽ राष्ट्रीय पटल पर या अंतराष्ट्रीय पटल तक पर जा सकै छलहुॅं लेकिन नहि जा पेलहुॅं संगे संगे अगर हमरा अपना गाँवके ग्राउंड रहितै या हमरा इसकुलमे इसब सारा चीज सीखायल जैतै ओहि टाइममे तऽ हमसब बहुत ऊपर तक जइतहुॅं नहि गेलहुॅं जेकर आओर मुख्य कारण छलै जे एतुका माहौल ओहन स्पोर्ट्सके नहि छलए हमरा गाँवके माहौल नहि छलए हमर विद्यालयके ओहन स्पोर्ट्सके माहौल नहि छलए एक ही चीज छलै जे सिर्फ पढ़नाइ पढ़नाइ आओर पढ़नाइ ठीक छै आओर नहि की खेलेनाइ अगर खेलेनाइ मुख्य रूप सँ पढ़ाइके साथ जोड़ल जाय तऽ पढ़ाइ के साथ साथ बच्चा खेलो मे बहुत आगू जा सकैया जे हम अपने आप सऽ अनुभव केलहुॅं हन नहि तऽ फेर सिर्फ पढ़ाइ पढ़ाइमे आदमी बहुत सारा बच्चा एहनो होइ छै जेकरा पढ़ाइ मे जादे इंट्रेस्ट नहि रहै छै संगे संगे ओकरा स्पोर्ट्समे इंट्रेस्ट रहै छै लेकिन ओहि टाइममे हमसब देखलियै जे नहि चाहैत तऽ अभावक कारण हुए या फेर जे चीज के कारण हुए हमसब देखलहुॅं जे सिर्फ पढ़ाइ पढ़ाइ पढ़ाइ ओहिमे खेलके एक माध्यम बनेलहुॅं जे खेल सँ अगर आगे जा सकै छी तऽ किछु किछु हमर सीनियर भेटल छलथि जे मार्गदर्शन तऽ पहले देलथि बादमे फेर ओसब अपन अपन जगह चलि गेलथि खेले के लिए आओर एतऽ हमसब अकेले परि गेलहुॅं जाहि दुआरे हम नहि जा पेलहुॅं